وعلیکم السلام ہاں بولیے اماں کیا ہوا آپ کو اچھا مطلب کیسا ہو رہا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے تکلیف ہے اچھا تو میڈیکل سے پین کیلر لیے آپ یا پھر اینٹی بائیوٹیک بھی لیے اچھا پین کیلر لیے تو کتنے ایک دن لیے دو دن لیے اور کیسا محسوس کر رہے ہیں پین کیلر لیے بعد آپ اچھا کون سی گولی کھائے تھے کچھ یاد ہے آپ کو نام اس کا لے لیے او کے اوکے دیکھیے وہاں کیسا ہے بولے تو آپ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں آپ کی کہ کمر کی طرف پیٹھ کی طرف سے پیٹ کی طرف درد آ رہا ہے جو وہ بتا رہیں یہ جو ہے میرے حساب سے نا آپ کو شاید گردے میں پھتھری وغیرہ آنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کنکر آنے کی وجہ سے بھی ہوتا تو ایسا کچھ ک کڈنی کی طرف کچھ درد ویسا دکھ رہا ہے کیا آپ کو ایسا ہاں الٹیاں بھی ہو رہی ہیں بولے تو اس کا مطلب یہ جو اب جو اس کے جو اشارا دے رہے ہیں جو سمٹمس بتا رہے ہیں آپ یہ کیا ہے گردے میں کنکر آنے کی وجہ سیچ ہوتا وومیٹنگس ہونا ہول گھبراہٹ ہونا پسینے بھی جا رہے ہیں کیا آپ کو اچھا تو ایک کام کریے ابھی ریسینٹلی حال حال سیچ ہو رہا ہے نا آپ کو دو تین دن سے اچھا تو ایک کام کرتا ہوں میں ایک تین دن کا کورس لکھ کے دیتا ہوں نہیں نہیں تین دن پانچ دن کا کورس لکھ کے دیتا ہوں آپ کو آلریڈی آپ جو ہے گولیاں کھائے بول رہے ہیں نا میں اینٹی بائیوٹیک لکھ کے دیتا ہوں اس میں پین کیلر بھی دیتا ہوں تو اب یہ پانچ دن کا کورس مکمل کر لیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ کم ہو جائیں گا درد اور ہول گھبراہٹ جو آپ کو ہو رہی ہے جو اب بیٹر محسوس نہیں کر رہے ہیں وہ ان شاء اللہ صحیح محسو اچھا دکھتا آپ کو آپ بحال ہو جاتے اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ کورس کرے بعد بھی تکلیف آپ کی کم نہیں ہوئی ہول گھبراہٹ کم نہیں ہوئی تو اپن کیا کریں گے الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کرائیں گے کڈنیز کی تو اس میں اپنے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کنکری کے وجہ سے گردے میں کنکر کی وجہ سے ہو رہا یا کوئی اور آپ کو کیفیت ہے اس سے معلوم ہو جاتا اس حساب سے میں آپ کو کیا کرتا کنڈنی کا پروبلم ہے تو کنڈنی اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کر دیتا ہوں نہیں کوئی دوسرا ہے تو پھر میں آپ کو اے ٹریٹمینٹ کرتا ہوں اور نہیں نہیں اور کیا وہاں پریشان نکو یہ کورس کریے اچھا کھانا کھا کے گولیاں لیجئے ٹھیک ہے چلو اوکے ٹھیک کوئی بات نہیں